हा केरु ॻाल्हाए थो जी जी जी हा हा हा मांखे ज़रूरत हुई थोरी थोरो तव्हां काथे रहो था अलीगंज त थोरो कमु समुझी वठो छा छा कमु आहे भाई ॾिसो मां पंहिंजे घर में अकेलो आहियां ऐं मांजी थोरी तबियत ढिली रहंदी आहे त मांखे हिकिड़ो भाई अहिड़ो हाणे जाइफ़ा हुजे थोरे मर्द हुजे हुन सां मांखे फ़र्क़ु कोने बसि भाई मांजी थोरी रोटी पाणी आहे थोरो घर जी कमरे जी सफ़ा सुथराई आहे ऐं मांजा लटा कपिड़ा थोरा थींदा आहिनि इअं धोपिजी वञनि हिन तरीक़े जी ज़रूरत आहिनि ऐं भाई घटि में घटि सुबुहु अची वञे माण्हू ॾहे खनि ऐं पंजे छहे छहे ताईं हुजे त भाई जीअं सुबुह अचे थो भाई सफ़ाई वफ़ाई कयई नाश्तो पाणी ॾींहं जी रोटी ठाहे ॾीनई ॾींहं जो ख़ाली थियो त भाई मांजा लटा वटा जेके आहिनि उहे धोपिजी वञनि ऐं शाम जो वञण महिल चांहि पी करे मांखे राति जी रोटी ठाहे रखी वञे भाई खणी खाई वठंदमि ॿियों छा इहो ई कमु आहे

हा अठे नवे ताईं मांजे ॿियों बि सुठो आहे भाई रोटीअ जो टाइम थी वेंदो खवाए करे हले वञो पैसा ॿुधाईंदव कुझु भाई मां त इहो सोचियो हुओ पंज छह हज़ार ताईं जो बाक़ी तव्हां ॿुधायो कमु तव्हांखे करिणो अथव तव्हां पंहिंजी रोटी पाणी त हिते ई खाई वठंदव न उहो बि त मांजो ई ख़र्चु आहे न भाई उहो घड़ियाल सुबुह वीचारो ॿार इस्कूल हलियो वेंदो आहे जेसीं ताईं ईंदो आहे थोरी घणी देर पंहिंजो रोटी खाईंदो हुन खां पोइ ट्यूशन हलियो वेंदो वीचारो उहो हुनजी कोई अहिड़ी वधीक शेवा कान अथव बसि ॾींहं में वीचारो अची जेको रोटी खाईंदो उहो रोटी खाई वेंदो हली हा हा सैलरी मां महीने में ई ॾींदमि और विच में हफ़्ते हफ़्ते में न घुरिजो छो जे हा ॾिसो भाई मांखे जेका थोरी घणी मांजी पैंशन ईंदी आहे उहा मां पंहिंजो महीने में ईंदी आहे महीने में उहा तनख़ाह वनख़ाह ॾेई पाईंदुमि मां विच में बार बार न घुरिजो भाई मां ॾिसो कोई कमाईंदव अलॻि माण्हू आया कान मांजी तबियत ख़राबु रहंदी आहे मां हिन लाइ इअं शइ तव्हांखे पहिले हिन लाइ ॿुधाया थो भाई कि जेका मांजी स्थिति आहे मां पंहिंजी ॻाल्हि सफ़ा चईंदोमांव पोइ वरी तव्हां चयो कि हीअं न हूअ त उहे ॻाल्हियूं दिक़त ॾींदियूं आहिनि भाई एमरजैंसी कंहिंजी हूंदी आहे त असां न ही न कंदासि लेकिनि हिन शइ खे रैगुलर में न खणी अचिजो बसि कि ख़बर पियो कि रोज़ु तव्हां उहे ई शयूं कयो था कॾहिं कडार कंहिंजी बि एमरजैंसी हूंदी आहे कॾहिं असांजो ई कलाकु खनि कमु वधीक हूंदो त असां चईंदासीं जी ठीकु अथव न इहा ॻाल्हि हिन अमाउंट ते छह हज़ार ते बाक़ी रोटी तव्हांजे हथा ई भाई ॾींहं जी रोटी राति जी रोटी तव्हां आहियो त तव्हां बि हिते ई ठाहींदव त खाई वठिजो मांखे दिक़त काने भाई ॾिसो हर हिकु जी पंहिंजी पंहिंजी क्षमता हूंदी आहे मां पंहिंजी क्षमता सां ॿुधायो भाई तव्हांखे अगरि पुसाईंदो त तव्हां हा कंदव न त पोइ तव्हांजी मर्ज़ी अथव हा न मन में पक थिएव त हिकिड़ो पंहिंजो आधार काड मांखे ॾेई छॾिजो छो जो अॼुकल्ह स्टाफ जी वैरिफिकेशन थींदी आहे इहो ज़रूरी आहे भाई पैन काड न तव्हां आधार काड ॾेई छॾिजो एड्रेस जी वैरिफिकेशन थी वेंदी आहे ज़रूरी आहे भाई ॾिसो हा न तव्हांजो घर में ॻाल्हि करे वठो मांखे सुभाणे हिन शइ जे लाइ हा न करे पंहिंजो ॿुधाए छॾिजो तनख़ाह मां ॿुधाए छॾीमांव छुट्टी कोशिश कजो घटि में घटि कजो भाई मांजी जहिड़ी ज़रूरत आहे तव्हां न हूंदव त मां कीअं भाई वरी उहा ई होटलनि जे सहारे थी विंदुसि

तव्हांजो ॻाल्हि करे मांखे सुभाणे ॿुधाए छॾिजो अगरि ठीकु लॻेव त पंहिंजो आधार काड बि ॾेई छॾिजो ठीकु आहे हरि ओम न न बसि मां मांजो पुट ॿ ॼणा ठीकु आहे हरि ओम